म्हाका गावपाक आवडटा धाव्वी पर्यंत तशे हांव स्पर्धांनी भाग घेवन जाव खंय तरी अशें गावपाक संदी मेळ्यार गायताले पूण धाव्वेची परिक्षा तेज्या उपरांत अकरावी बारावेचे विज्ञान हेका सगळ्याक लागून गायन थोडे कुशीकूच उरले पूण बारावी जातकीर म्हजे कडेन वेळ आशिल्लो अश्या वेळार म्हाका गावपाची संद आयली भजना खातीर अभंग म्हणपाक येता कांय अशे म्हाका विचाल्ले हांवेनूय हय म्हणले सुरवातीक थोडो भंय दिसतालो म्हजे स्वर बेसूर लागताले आवज सारको येनाशिल्लो पूण अश्या वेळार म्हाका सगळ्यांनी सांबाळून घेतले शिकयले कशें म्हणपाचे तें सांगले चुकले जाल्यार सुदारले आनी हांवेन त्या भजनाच्या स्पर्धे दिसाक तो अभंग सादर केलो आनी तो सगळ्यांनी बरो जालो अशेंय सांगले हो अणभव म्हाका सदांच याद उरतलो